कभी कभी हमर पूर्णियाँ जिलामे भी अभी बहुत जोरसँ विद्यापति पर्व समारोह हमरा सबके देखए लए मिलैत छै जादातर ब्राह्मण समाजमे हमरा सब जे उठ बैठ करए छिऐ तऽ विद्यापतिजी तऽ बहुत बड़ा कवि रहए आओर हुनका बहुत बड़ा पुण्य विद्वान आदमी रहए जेकरा घरमे खुद भगवान शङ्कर आबिके नौकर बनीके रहलए एकरा पर बहुत चर्चा होबए छै हमरा सब समाजमे बैठए छिऐ जादातर ब्राह्मण समाजमे आओर राजपूत समाजमे जे छै जे बड़ो बड़ो समाजमे बैठलहुँ उठलहुँ तऽ वहाँ पता चलैत छै कि विद्यापति पर्व पर्व पर समारोह होइत छै आओर हमरा सबके भी आमंत्रित करए छै हमरा सबकेँ बड़ा खुशी होइत छै एकरासंँ आओर पेपर भी माध्यमसंँ पेपर भी माध्यमसंँ पढ़ए लऽ मिलए छै कि फलाना जगहके फलाना तारीखकेँ आर जे फलाना जगह समारोह होतए हमरा सब ओकरामे जाके देखलहुँ सुनलहुँ आओर ओकरासँ बहुत जादा लाभ उठाबए छी हेलो